स्वस्थ रहण जो सभिनि खां महत्व सि सिद्धांत हिन रीति आहे कि सुठे ऐं पौष्टिक खाधो नका दवा वठिणी न दारू ऐं न ही सिगरेट पीअणो नियम सां वर्जिश करणु आराम करण ऐं सुठी ऐं सच्ची सोच रखणु इन खे असां पंहिंजी जीवन शैलीअ में कम में आणण सां असांजी सिहत सुठी रहंदी ऐं असांजे मन जी स्थिति बि सही रहंदी स्वस्थ रहण जा उपाय हिन रीति आहिनि पंधि करणु ॾुकणु रांधि करणु नचणु योग करणु साइयूं भाॼियूं फल ऐं साबुत अनाज खाइणु चिकनाहट खे घटि खाइण ऐं पंहिंजे खाधे में खंड ऐं लूण बि घटि खाइणु हीअं सभु उपाय करण सां असांजी सिहत तमामु सुठी रहंदी ऐं असांजी जीवन शैली बि तमामु सही रहंदी